गोंयां बद्दल विचार करतना आमकां गोंयच्या संस्कृती बद्दल ते हिस्टोरिकल टायमार गोंयां कसो आसलो त्या पासून विचार करपाक जाय किंवा त्या बद्दल उलोवपाक जाय गोंय जो आसा ताजें अशें म्हण्णें आसा की जेन्ना परशुरामान एकवीस खेपो पृथ्वी जेन्ना निशत्रीय केली तेन्ना समुद्रांत फाटी वचपाक लागून कोंकण ते गोवा ह्या प्रांताचो निर्माण केल्लो अशी ही आव्ख्यायिका आसा त्याच प्रमाणे गोव्यांत आतां पर्यान वेग वेगळ्या राज्यांचे किंवा डायनेस्टीचे रुल्स उरले ते म्हणजे कदंब कदंबा पसून दिल्लीच्या अदील शाही ते मराठाचे शिवाजी ते पोर्तुगीज ह्या सगळ्यां लोकांनी ह्या सगळ्या राज्यांनी किंवा ह्या सगळ्या डायनेस्टिनीं गोंयचेर राज्य केलें आनी गोंयची ओवरऑल जी संस्कृती आसा ती ती डेवलॉप केली गोंयांत जो पोर्तुगीज जो आयलो किंवा जो एक एक जो फॉरेन इनवेडर जो आयलो तो आमच्या गोंयच्या संस्कृती खातीर सगळ्यान चड व्हडलो इश्यू म्हणूंक शकता वा सगळ्यान व्हडलो धोको म्हणूंक शकता हाजी सुद्दां खूब एक अशी रोचक कहानी आसा की आदील शाहच्या आदील शाहीच्या त्रासा पासून सुटपा खातीर म्हूण लोकांनी पुर्तुगेजांक आपयले आनी पुर्तुगेजान हांगा बिंग बिजनस मायंडेड तांकां हांगा खूब व्हडलो बिजनस दिसलो बिकॉज त्या टायमावयले तामीळ नाडू किंवा कोलकाताचे जे पोर्ट्स आसले ते पोर्तुगेजां पसून पोर्तुगाला पसून खूब लांब आसले आनी ओवरऑल जे गोवन पोर्ट्स जे आसले तातूंतल्यान ट्रेड्सूय ट्रेडूय तुका बेगीन वचनासली आनी गोवन गोवाना गोवा कॅप्चर करपाची एक मेजर रिजन कितें आसलें हें तर गोवा बिकोज तांची खूब एक स्ट्रेटिर्जिकल लोकेशन आसली गोवा जो आसलो तो डॅकन प्लॅटू पासून लागीं आसलो दॅन नॉर्थाक मुंबय पसून लांब आसलो मात्सो मातसो आनी नॉर्थाक वचून गुजरात आनी सुरताचे पोर्ट्स ताका कनेक्टींग आसले इन सावथाक ताजे जें टी प्लांटेशन आसलें ऑर किंवा केरला किंवा कर्नाटका किंवा तामिळ नाडूंत जें टी प्लांटेशन आसा तेंवूय थंयच्यान येवंक शकतालें थंय हे येवंक शकताले सो ओवरऑल पोर्ट बांदपाक गोवा हो खूब असो आयडियल जागो आसलो म्हणून हो बिजनस मायंडेड विचार करून पोर्तुगेजांनी गोवा कॅप्चर केलो आनी ताचे एक एक अशी म्हण्णी आसा की जर तुमकां लोकांचेर खरेंच राज्य करपाचे आसत तर लोकांचो धर्म बद्दला किंवा लोकांचो जो मायंडसॅट आसा तो बद्दला आनी ह्याच गोश्टीचो ह्याच गोश्टीचो ह्याच आयडियाचो विचार करून पोर्तुगेजांनी हांगाच्या आशिल्ल्या लोकांचो धर्म बदलपाक लागले हिंदूंक क्रिश्चन केले गोवा तांकां दिसपाक लागलें की ते हें सगळें लायक असो फास्ट फोर्वड वचत जाल्यार एक नाय्नटीन फिफ्टी किंवा ते सिक्सटी भितर आमचो जो ओवरऑल इंडिया आसा तोवूय जाल्लो ताज्या नंतर मिलिटरी खूब करून मिलिटरी एक्शन घेवन भारत सरकारान गोंयांकूय आदार केले त्या पासून आतां पर्यंत भारत गोंयचो गोव्याचेर गोवा सरकाराचो राज्य आसा जें जो आसा मिन्स डेमोक्रेसीचो राज्य आसा बट गोंय राज्य जें आसा तें गोंय राज्याच्या संस्कृतीक किंवा गोंय राज्याच्या जे हिस्टोरिकल हें आसात तें धरपाक इतले भितून इंट्रेस्टेड ना अशें म्हजो म्हजो विचार आसा गोंय राज्य आयज झपाट्यान आधुनिकता आनी मॉर्डनायजेशना कडेन वळटा खुबशे लोक आतां जशें हांवेंं आदीं म्हणिल्लें आसा जशें खुबशे लोक भायर वता भायल्या लोकांनी भायल्या देशांत सॅटल जावपाक चिंत्ता सो बट ओवरऑल ह्या सगळ्या विशयां भितर गोंयचे जे जी गोंयची जी अस्मिताय जी आसा गोंयची जो जो नांव जें आसा तेंं वाट लागता आयज गोंय भारतांत देशभरांत एक आनी जगाचो एक मेजर जागो किंवा एन्जॉय करपाचो एक जागो असो वळखूंक येता गोंयची जे रीच हॅरीटेज आसा गोंयची जी देवळां आसा गोंयची जी चर्चीज आसा गोंयचे जें सुंदर जे बिचीज आसा किंवा एकंदरीत जो आमकां निसर्गान जो आमकां आपलो खजाना ओपून केल्ल्या भशेन जशें आमचीं जंगलां आमचे जशे दोंगर किंवा आमचे आमची ओवरऑल जशी एनवायरोमँट आसा त्या बद्दल लोक न उलयतना लोक फकत हांगा गोव्याचो उल्लेख घेतना ड्रग किंवा धारुचो करता आनी ह्या सगळो हो जो विचार बदलपाक जाय तो गोंय सरकारान ताजेर खूब मेहनत घेवची गरज आसा आनी म्हाका तरी दिसना मेहनत घेतल्या की तरी सुद्दां लायक म्हाका दिसता की इन फ्युचर किंवा थोड्या दिसांंनी गोंयचे खातीर बरे दीस येतले आनी आमची जी एकचुअल जी गोश्ट आसा आनी जे पोटेंशियल आसा आमचे भितून किंवा गोंयच्या लोकां भितर जें पोटेंशियल आसा तें देशभर कळटलें आनी आमचो आमची प्रगती जातली